एनफॅक्ट हो म्हजो अनुभव बँक ऑफ बरोडान चाळीस वर्सां आशिल्लो सो ताचो परिणाम म्हणून हांवें म्हजो भाचो आसा पळय ताका सांगलें बँकींग एग्जॅमिनेशन त्या प्रमाणे ताणें सिंडिकेट बँकेची परिक्षा दिली पास जालो आनी ताका बँकेन नोकरी मेळ्ळी सिंडिकेट बँकेन जी आतां कॅनरा बँकेन मर्ज जाल्या आनी हांव अशें म्हणूं शकतां की म्हजो बँकेतलो अनुभव आनी हाचो ताजेर प्रभाव पडलो आनी ताणें तें सिरयसली घेतलें आनी तो आतां एझ अ क्लार्क म्हणून जॉयन जालो थंयसून ऑफिसर जालो आनी आतां मॅनेजर आसा सद्या